ہیلو ہاں سبزی والے بھیا بول رہے ہاں مجھے سبزی چاہیے تھا مجھے آلو چاہیے ٹماٹر چاہیے ہری مرچ چاہیے گوبھی گوبھی چاہیے جی جی بتائیے یہ کیسے کیسے ان کی قیمت کیا کیا ہے ریٹ کیا دے رہے ہیں

جی جی یہ یہ ٹماٹر بیچ رہے ہو یا کوئی سونا بیچ رہے ہو کہ چالیس روپیے کے جی بتا رہے ہو آپ میرے کو بھیا پیچھے سے کب آتا ہے مہنگی یہ تو سب تو قیمت تو مناسب لگاؤ جس سے کہ بھئیا ٹماٹر ایک کے جی لینا ہے اور آلو کے بارے میں بتاؤ آلو کو بھی قیمت کچھ زیادہ بتا رہے ہو بھئیا بھائی ابھی آپ کے بازو والے جو ہیں وہ تو پینتیس روپیے کر کے دے رہے ہیں آپ چالیس روپیے کر کے بتا رہے ہو آج ہاں وہ اس کا تو چلیے کچھ مناسب قیمت لگا کر کے اس کو بھی ایک کے جی کر دو یہ گوبھی بھائی لینا تھا نہ تو کیا ہے یہ تو بھیا یہ تو آپ کے جو ہے تازہ تازہ تو ہے نہیں بالکل مجھے لگ رہا ہے کہ باسی ہے یہ تو بھائی فریش سبزی اب ہوتی ہیں یا ہیں بھی آپ کے سامنے دیکھ لو اس میں داغ سے لگا داغ لگا ارے میں ایڈریس بتانے نہیں آیا ہوں آپ کے پاس میں سبزی خریدنے آیا ہوں گوبھی کی قیمت ٹھیک لگاؤ یہ دو کے جی لینا ہے ستر روپیے چلو ٹھیک ہے اس کو دو کے جی کر دو اب یہ ہری مرچی کے بارے میں بتاؤ بھائی آپ ہری مرچ بیچ رہے ہو یا بازار میں کہیں سے ہری مرچ سونے کا ہری مرچ بنا کے لے کے آئے ہو کہ آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ سامان لینے پر ہری مرچ ایسے ہی دے دیا کرتا ہے ہم تو لے رہے ہیں آپ سے تو ٹھیک ہے ایک پاؤ ہری مرچ کردو بھائی اور ہرا دھنیا جو ہے یہ مجھے سو گرام طگرامظ کر دو ان کے بارے میں بتاؤ ہرا دھنیا کے بارے میں کیا ہے بھائی آپ کو ایک ہی دن میں مالدار بننا ہے کیا کسٹمر سے لوٹ کر کے ان کا بھی ہاں تو ٹھیک ہے یہ سو گرام ہرا دھنیا کردو

ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ٹوٹل تو